हंजी मेरा फेवरेट विशे ऐ मैथ ते एह्दे च मिगी बड़ा गै जैदा बचपन कोला गै ठीक लगदा हा पर स्कूल च बी शैल टीचर लग्गे दे हे ते बड़ा गै शैल पढ़ांदे हे ओह् मैथ असें ई ते हून कालेज च बी सर असें ई शैल पढ़ांदे न बड़ा शैल मजा बी आंदा पढ़ने ई मैथ कड्ढने ई इंटरैस्ट होंदा बड़ा शैल लगदा मैथ कड्ढने ई बी ते शैल लगदा ओह् सब्जैक्ट होंदा ते में एह्दे च गै अग्गें जाइयै बैकिंग दा कोर्स करना ग्रैजुएशन करियै ओह्दे बाद भी बैकिंग दा कोर्स करना ओह्दे बाद दिक्खगे अग्गें पेपर देगे बैंक दे बारै च सोचगे कुछ ताइयैं में मैथ रक्खेआ बीऐस्ससी रक्खी ऐ ग्रैजुएशन च ते इ'यै ऐ कि में एह् दिक्खना ए एह्दे आस्तै मैथ मी मैथ बी शैल लगदा इ'यां बाकी सब्जैक्ट बी मी शैल लगदे फिजीक्स बी शैल लगदी अवा मैथ मेरा फेवरेट विशे ऐ जि'यां कि मैथ इन्टरैस्टिंग होंदा छड़ा कड्ढना गै होंदा ते ओह्दी समझ आनी चाहिदी मुश्कल बी होंदा बड़ा मुश्कलां बी औंदियां बड़ियां कड्ढने ई पर जेह्ड़ा अगर कड्ढो उसी शैल करियै ते समझ बी शैल लगदा ते पता बी लगदा कि कि'यां करना केह् होंदा कि'यां करना ते इ'यै कुछ होंदा कि इक थुआढ़ा फेवरेट होंदा विशे ते मेरा इ'यै कि मैथ मेरा फेवरेट विशे ऐ और में जेह्दे च बड़ा गै जादा मजा औंदा ते एह्दी रोज क्लासां लान्नी में नेईं ते कदें कदें एह् होंदा कि टीचर बी निं आए दे होंदे ते मैथ दे टीचर न जेह्ड़े एह् डेह्ली औंदे असें ई पढ़ाने ई ते एह्दे कन्नै इंटरैस्ट बी बधदा ऐ कि एह् रोज टीचर आ दे ते असें गी रोज पढ़ना चाहिदा डेह्ली क्लासां लानी चाहिदियां ते एह्दे कन्नै मिगी शैल मजा औंदा इंटरैस्ट बधदा ऐ एह्दे कन्नै कि होर पढ़चे अस शैल पढ़चै शैल घर जाइयै कढचै मैथ स्कूल च कालेज च सर पढ़ांदे ते घर जाइयै अस कड्ढचै ते ओह् पूरा दमाग च बैठी जंदा कि कि'यां क्वश्चऩ केह्ड़ा करना केह् करना केह् नेईं करना ऐ एह् सारा कुछ पता चली जंदा ओह्दे च ते बस मेरा फेवरेट सबजैक्ट इ'यै ऐ कि मैथ ऐ मेरा फेवरेट विशे